भारतान ज्या कायद्या प्रमाणे सगळ्यांत वयर सुप्रीम कोर्ट ताज्या फाटल्यान कोर्ट चीफ जस्टीस को जज आनी दोतोर हे सगळे मेळून न्याय दिवपा खातीर जुल्म जाल्ल्यांचेर वावुरतात